नाच करता आसतना जायत्यो आडकड्यो येतात आनी म्हज्या पाट पाटनरा सांगातान नाचता आसतना जायत्यो आडकळ्यो आयल्यात पूण आमी दोगांयनी प्रॅक्टीस करून त्यो सु सुटाव्यो केल्यात आनी बरो बरें तरेन डांस केला